हमर इलाकामे युवाके सामने रोजगारक बेहतर अवसर दैके लेल बहुत रास चुनौती छै जैमे प्रमुख रूपसँ जे चुनौती अछि हमरा सबके बिजली नेटक सप्लाइ नहि होइए सड़कक समस्या अछि कतहु कतहु बहुत रास समाधान भऽ गेल हँ आओर दोसर जे रोजगार देनिहारक लोकक अभाव छै जे नीक कोनो संस्था एहि तरहक बनबय जैमे बेसी सँ बेसी युवाके भागीदारी होइ एकटा चुनौती छै युवाके संगठित करयमे युवाके प्रशिक्षित करयमे आओर युवाके ई बुझबयमे जे अपने इलाकामे बेहतर रोजगार भेटत सबसे पैघ चुनौती पलायनके छै मिथिला क्षेत्रसँ युवकके पलायन बहुतो दिनसँ चलि रहल हँ बेहतर भविष्यक तलाशमे ओ अपन क्षेत्रसँ दोसर क्षेत्रमे जाके अपन व्यवसाय तकयके प्रयत्न करय छथि हुनका अपन क्षेत्रमे रोजगारक लेल सुविधा देनिहार लोकक अभाव छै हमर क्षेत्रमे ओइ तरहक औद्योगिकरणके समस्यासँ जुझि रहल अछि ई क्षेत्र औद्योगिक विकासके ने औद्योगिक विकासेसँ अइठामक इलाकाके युवाके रोजगार प्रदान कयल जा सकय छै अइ सम्बन्धमे बहुत रास प्रगतिमे छी लेकिन बहुत पिछड़ल लगइए आओर जे तुलनात्मक देखला पर आओर प्रयत्नशील छी विकासशील छी किछु गोटा अइमे अपन योगदानो दऽ रहल छथिन विभिन्न कौशल विकासके माध्यमसँ या अपन जे हुनकर हुनर छनि तेकराके अलग अलग प्लेटफॉर्मो भेट रहल छै तऽ पहिनेक अपेक्षा काफी बदलाव एलै हँ लेकिन युवाके एखनो अपन रोजगारके लेल काफी संघर्ष करऽ पड़ि रहल छै आओर समुचित ओकरा पसन्द लायक जगह तक अइमे एखनो दिक्कत भेट रहल छै आओर सबटाके पाछू छै जखन नव नव क्षेत्रक औद्योगिक व्यवस्था संरचना हेतय अइ क्षेत्रमे तऽ ओकर जे छै